मां घर में बग़ीचो ठाहींदी आहियां पर सु सस्ते दाम में पवंदो आहे छो त मां घर में इहो वॾनि वणनि मां ॾंडियूं कटे करे ऐं ब बा बारीश जे टाइम में लॻाए छॾींदी आहियां सुठी तरह भई थी वेंदा आहिनि वण ऐं तंहिंखां पोइ मां घर में भई इन्हनि जो खातर वातर बि ठाहे करे सुठी तरह उन्हनि खे ॾींदी आहियां अठें ॾींहनि में ऐं तंहिंखां पोइ उन्हनि खे दवा ववा जेकी छटिणी हूंदी आहे उहा बि भई मां घर में ठाहे करे सुठी तरह उन्हनि खे ॾींदी आहियां कोई उन्हनि में केमीकल न हूंदो आहे ऐं जेके फल फूल बि थींदा आहिनि उहे बि सुठा भई थींदा आहिनि ऐं जेके बि भई थींदा आहिनि भई सुठी तरह थींदा आहिनि असांखे महांगा न पवंदा आहिनि ऐं जेके बि आए वई मां साफ़ु सुथरो रखंदी आहियां भई जीअं हुननि खे बि तकलीफ़ु न थिए अठें ॾींहनि में भई उन्हनि जी दवा जेको खातर वातर सभु हूंदो आहे उहो सभु ॾींदी आहियां ऐं घर में बि भई भई जेको वाइब्रेशन हूंदो आहे भई जेको जेको ऑक्सीजन मिलंदो आहे हू बि सुठी तरह मिलंदो आहे उहे बि आहिनि मूं वटि वण